म्हाका रांदपाची आवड म्हज्या माँ कडल्यान आयली जेन्ना हांव ल्हान आशिल्लें तेन्ना म्हज्या मम्मीक पळोवन हांव रांदपाक शिकतालें जेन्ना म्हजी मम्मी रांदताली तेन्ना म्हाकाय अशें दिसताले की हांवे बी अशेंच तिच्या भशेन कितें तरी आपलें आपूण रांदचें ती जशी वेगळे वेगळे फ्लेवर्स तितून घालून ताका बरो टेस्ट येवपा खातीर अशे बरे एक डीश तयार करताली तशेंच म्हाकाय बी एक उमेद आशिल्ली की हांवें बी तें तशेंच सेम डीश तयार करचे जेन्ना जितलें हांव व्हड जायत गेलें ती रांदपाची आवड म्हाका वाडत गेली आनी आतां हांव बारीक सारीक अशी रांदपाची बरी बरी अशी डिशीज करतां आमकां रांदपाक अशे घराकडल्यानच शिकपाक जाय अशें ना आमी आतां मोबायल यूज करतात त्या मोबायलाचेर अशे कितलेशेच सायटीस आसतात ताज्या वयल्यान आमी पळोवन रांदपाक शिकपाक शकता जशें म्हणल्यार आमी यू ट्यूब इंस्टाग्राम अशे खुबशे एप आसात ताज्या वयल्यान पळोवन आमी रांदपाक शिकपाक शकता आमी रांदपाची अशी बरी रेसिपी आसा जाल्यार ती आपली यू ट्यूबार चॅनलाचेर सुद्दां घालून ती लोकां मेरेन पावोवपाक शकता तशेंच लोकांची बी बरी बरी रेसिपी आसता ताज्या वयल्यान पळोवन आमी ती घरान करपाक शकता घरान रांदून जेवता ते एक हेल्थी अशे जेवण म्हणून आमी जेवपाक शकतात भायर हॉटेलांनी बी खावपाचें पिवपाचें अशे आमी कमी करून जाता तितले घरान आमी रांदून जेवपाक शकता ताका लागून हांवें बी अशें मानले की घराचें जेवण हेंच बरें ताका लागून हांवें म्हज्या माँ कडल्यान अशे बरें बरें रांदपाक शिकलें पयलीं पयलीं आमकां रांदपाक अशे मातशे डिफीकल्ट अशें दिसता पूण तशें कांय ना आमी इल्ले इल्ले हळू हळू करून अशे बरें जेवण रांदपाक शकता तातूं आमी अशे मसाले जावं अशे वेगळे वेगळे तरेची सॉस अशी घालून आमी त्या जेवणाक असो वेगळो असो टेस्ट हाडूंक शकता